हाँ हाँ बोलिए ना सर अच्छा मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग करवाना था अच्छा आपका कौन सा मोबाइल है सर अच्छा बटन वाला है तो आपका मोबाइल में दिक्कत कै कैसे हो गया मतलब कैसे ख़राब हो गया आपका मोबाइल

अच्छा अच्छा एक्चुअली सर क्या है ना कि अभी मार्केट में ना थोड़ा भागा दौड़ी है और उस तरह समान आपका जो अपन अपना नाम क्या बताए थे सर अपना नाम बताइए अच्छा रतनदीप जो है रतनदीप जी वो क्या हुआ ना कि आप आए थे मुझे पता चला था आप जो मेरी दुकान पर जो थे न वो लड़के ने बताया कि आप आए थे और वहाँ पर जो आपका जो डिस्प्ले गया था ना आपके डिस्प्ले के अंदर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया था और अपना कीबोर्ड भी आपका थोड़ा बहुत चला गया था शायद पानी वानी में गया था आपका मोबाइल तो उसके कारण ना मदरबोर्ड और इसका कीबोर्ड भी ख़राब हो गया था जो मैं मार्केट में गया था आज लाने के लिए तो वो मिला नहीं लेकिन मैं आपको अगले एक दो दिन में मैं आपको कॉल करता हूँ अगले एक दो दिन में आपका ना वो हो जाएगा क्योंकि मैं ढूँढने क्योंकि मार्केट में वो मिलता नहीं है जो आपका पहले वाला सिस्टम है ना मोबाइल है ना वो एक्चुअली अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है वो अभी मिल नहीं रहा है वो तो इसके वजह से क्या है कि मैं आपको वो अभी ढूँढ के लाता हूँ क्योंकि फिर मिलेगा ना मुझे तो मैं आपके मोबाइल का मैं आपको शाम में फिर कॉल करूँगा तो आप देख लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा हम लोग का भी यहाँ पर सीजन का टाइम चल रहा तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि वो हम लोग सही से जा नहीं पाते दुकान पर अभी ही टाइम निकल जाता है तो नया नया इतना मंथली ख़रीद के ले नहीं ले के आ नहीं पाते इसके लिए सर लेकिन अभी आपको कोई असुविधा नहीं होएगा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी वो आपका वो मैं सही कर के दे दूँ और कोई और कुछ उसमें समस्या नहीं है ना सर बस वो अपना डिस्प्ले ही ख़राब है ना उसमें

अच्छा नहीं सर एक्चुअली एक्चुअली ना एक्चुअली ना सर अभी फेस्टिवल का टाइम है तो सब लोग लड़के लोग भी छुट्टी पर चले तो जिसके कारण हाँ वो जिसके कारण अभी वो पूरा काम नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग के पास काम तो उतना ही है लेकिन लड़के लोग है नहीं काम करने के लिए जिसके कारण हम लोग ना अभी थोड़ी असुविधा है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मैं ख़ुद पर्सनली ट्राई करता हूँ कि मैं आपका जल्दी से जल्दी सही कर के दूँ हाँ तो अब देखिए मैं आपको हाँ मैं आपको सामने से कॉल करता हूँ जो भी हाँ जो भी दिक्कत रहेगी ना मैं आपको सामने से जब मैं ले के आऊँगा ना वो समान मैं आपका सामने से कॉल कर के बुला लूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी ठीक है सर ठीक है ठीक थैंक यू